دس کال از نو بین ہیلو ریکارڈیڈ ہاں منوہر لال پاؤ بھاجی والے بول رہے ہو میں نے آپ میں بہت آپ کا نام سُنا ہے پاؤ بھاجی کے بارے میں آپ کی پاؤ بھاجی تو کون کون سے اِس میں اِس میں پاؤ بھاجی ہیں مطلب لسٹ میں

اور اِس میں بولے تو چیز پاؤ بھاجی اور بٹر پاؤ بھاجی ہے اپنے کے پاس امول بٹر والی اِس کا کیا پرائز ہے مجھ کو تو تین پلیٹ چاہیے چیز والی بھی چاہیے اور اپنے

ایک کام کریے نہ آپ ابھی بولنے کا مطلب جو آپ کے ریسٹورینٹ میں جو سب سے بیسٹ یعنی پاؤ بھاجی ری سیل کون سی ہوتی ہے

تو وہی کردیجیے آپ نہیں مجھے تو آن لائن کرنا ہے تو پیمنٹ کیسا کرنا پڑے گا پیمنٹ ابھی آدھا

دو بٹر پاؤ بھاجی چاہیے اور دو تین چیز پاؤ بھاجی چاہیے اور پاؤ پاؤ اکسٹرا میں چاہیے اپنے کو ایک درجن کردیجیے گا

اوکے اوکے تھینک